मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि मेरा खुद का जीवन है क्योंकि मेरे जीवन में मैं स्वस्थ हूँ मानसिक तौर पे स्वस्थ हूँ यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है उसके अलावा मैं अपने पैरों पे चल पा रहा हूँ यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है क्योंकि तन ही सब कुछ होता है ऐसा मेरा मानना है और इसके अलावा भी मैंने काफ़ी चीज़ें विकसित की हैं खुद में जैसे कि मैं गाने बहुत अच्छे लिखता हूँ और इस चीज़ में मैं माहिर हूँ और इस चीज़ पे मुझे बहुत गर्व होता है क्योंकि यह कला हासिल करने में मैंने कई समय व्यतीत किया है कई रातें काली की हैं तब जाके मुझे यह कला प्राप्त हुई है और इस उपलब्धि में मुझे काफ़ी गर्व है